جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ خبریں آسانی سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں پہلے کھیتوں میں کلیانوں میں کام کرتے مزدوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے یا دیگر ممالکوں میں کیا ہو رہا ہے اس چیز کی جانکاری انہیں نہیں ہوتی تھی گاوؤں میں دیہاتوں میں چند لوگ ہوتے تھے جو تعلیم یافتہ ہوتے تھے انہیں تک اخبار کی رسائی ہوتی تھی اور وہ پڑھتے تھے یہ کسی ایک دوسرے کو بتا دیا کرتے تھے بس اتنا ہوتا ہے اب لوگوں کے پاس فائدہ یہ ہے کہ وہ گر اپنے کاروبار میں ہیں کھیتوں میں ہیں کہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں سو رہے ہیں چل رہے ہیں تو وہ موبائل فون کے ذریعے یا ٹی وی وغیرہ کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے سب جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ٹیکنا لوجی کا یہ فائدہ ہوا ہے